ایک بار میں نے فون لیا تھا تو جب لیا تھا تو موائل والے نے كہا كہ فون بہت اچھا ہے كیمرہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھے سے چلتا ہے تو میں نے خوش ہو كر لیا تو جب میں نے فون چلایا تو فون نہ كیمرہ اچھا تھا نہ ٹچ صحیح سے چل رہی تھی اور ہینگ بےحد ہو رہا تھا جب میں نے فون چلایا تو مجھے بہت غصہ آیا بہت برا لگا كہ کتنا برا فون دے دیا ہے بہت خراب فون تھا کتنا خراب تھا بہت خراب تھا اور مجھے اتنا غصہ آیا موائل والے پہ اور موائل كے اوپر كہ بہت خراب فون تھا نہ ہی اس میں ٹچ چل رہی تھی نہ ہی اس كا كیمرہ جوم ہو رہا تھا جوم ہو رہا تھا تو پھٹ رہا تھا بغیر اس میں بھی پھٹ رہا تھا ٹچ بھی ہینگ كر رہے تھی اور كہیں اپنے آپ ہی چل رہا تھا میں چلا رہا ہوں كچھ تو چل رہا ہے كچھ اپنا آپ ہی اپنا آپ تو مجھے بہت غصہ آیا تھا تو بہت برا لگا تھا وہ فون